ایک دفعہ اسٹیٹ بینک میں میں اکاؤنٹ بنانے گیا ان لوگوں نے اتنا دوڑایا کئی سارے ڈوکومنٹس مانگے پھر جا کے اکاؤنٹ بنایا پھر اتفاق ہوا کہ میرے گھر میں شادی پڑ گئی پیسوں کی ضرورت تھی پھر میں لون لینے گیا تو وہ بھی نہیں دئے قومی بینگ جو تھے اسٹیٹ آف انڈیا والے وہ بھی لون نہیں دئے پرائویٹ بینک پرائویٹ بینک والوں نے لون دے دیا اور بیاج کے ساتھ دیا اور آج بھی میں بیاج لوٹا رہا ہوں بٹ انہوں نے دے دیا تھا وقت پڑنے پر بٹ قومی بینک والوں نے نہیں دیا